یہاں پر گھومنے کے لیے بہت ساری جگہ ہیں جیسے کہ غازی آباد ضلع ہے اس میں پارک ہے اس میں گھومنے کے لیے جگہ ہے اور جیسا کہ مایاوتی پارک ہے اس وہ بھی بہت اچھا پارک ہے اس میں بھی گھومنے کی جگہ ہے گھومتے ہیں بچے کھیلتے ہیں ایک مال ہے لولو لولو مال ہے اس میں بھی بچے گھوما کرتے ہیں کھیلا کرتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں گھومنے اور شیپرا مال ہے ویشالی میں ہے بلند شہر میں پارک ہے بہت بڑا پارک ہے وہاں بھی سبھی گھوما گھاما کرتے ہیں کھیلتے ہیں بچے بہت اچھے سے کھیلتے ہیں جھولا جھولتے ہیں بہت بہت بڑے پارک ہیں گرین پارک ہے اور اسمارک پارک ہیں بلند شہر میں بھی بہت اچھا پارک ہے خوبصورت پارک ہے وہاں پہ بھی بچے جاتے ہیں کھیلتے ہیں کودتے ہیں اور بہت مزے کرتے ہیں مالوں میں جاتے ہیں اور بہت مزے کرتے ہیں